ہیلو جی جی ڈھابے سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں نے آپ کے یہاں سے دال مکھنی شاہی پنیر بٹر نان اور پنیر کلچے کا آرڈر دیا تھا جی میں نے کل دیا تھا اور آج وہ ہے مجھے دستیاب ہوا ہے جی تو میں اس کی جو دال مکھنی جو ہے جی اس کا باکس جو تھا وہ پورا پھٹا ہوا ہے ٹوٹا ہوا باکس ہے اور نان جو ہیں وہ بالکل بھی صاف نہیں ہیں بہت زیادہ کڑک نان ہو رہے ہیں اور پنیر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے ہوں ہوں تو مجھے یہ اپنا فوڈ جو ہے وہ ریٹن کرانا ہے اور تو اس کے لیے کیا کیا وہ وہ مجھے بتا دیجیے جی اور جو ہے مجھے ریفنڈ بھی چاہیے جی تو اس کا کیا پراسیس رہے گا آپ مجھے بتا دیجیے

ہاں کیونکہ باکسیس ٹوٹے ہوئے تھے اور پنیر جو ہے وہ فریش نہیں تھا بہت زیادہ ٹائٹ تھا اور بریڈ جو ہے بڑی کڑک تھی جی تو اس وجہ سے مجھے ریٹن کرانا ہے اور کیش بیک چاہیے اپنا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے میں ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیجیے میں ویسے ہی کر دوں گی ٹھیک ہے میں کمپلین ڈال دیتی ہوں آپ کی آن لائن آپ مجھے ریفنڈ کر دیجیے گا ٹھیک ہے صحیح ہے تھینک یو سو مچ